क'क्राझार एरियाया गोदो जों उन्दै समाव जोबोद गाज्रि लक्षनाव दङमोन जोङो खाक्राबारिनिफ्राय खाग्राबारि बनरगावनिफ्राय फैयोब्ला बाथारमारिजों थाङोमोन बहाय जोबोद हाब्रु गरखाय जाम्फै बारनांबायोमोन नावजों बारनाङोमोन बेयावहाय जोङो जोबोद दुखु खस्त' जानाङोमोन बाजाराव फैदो गे गे माल लाबोदो फानफैदो आरो थांफिनदो गोबां मालबो लांनो हाया बायनोबो हाया बेबादिनो खस्त' भगै सोलिबोदों नाथाय लासै लासैनो क'क्राझार टाउन आबो देरबोगासिनो देरबोदों बिदिनो गोदान गोदान लेखाबो रोंबोदों मानसिफ्रा बै लेखाफोरजों रुपनाथ ब्रह्ममोनहा कालिचरण गुरुदेबमोनहा धर्मखौजों लोगोसे गावसोरबो रुपनाथ ब्रह्मआबो मन्थ्रि जाबोनानै लासै लासै बन बिभाग मन्थ्रि जानानै लासै लासैनो क'क्राझार टाउन आव माबा रुपनाथ ब्रह्म हस्पितेल लुबोदों बिदिनो कलेज लाबोदों बिति कलेज बेबादिनो गोबां रोखोमैनो लासै लासै देभेलप्त खालामै खालामै दिनैसिम बिटिआर सुक्तिसिम लाबोनो हानानै लामा दैखर फुख्रि इन्दास्त्रि बेबादिखौबो लासै लासैनो लाबोनानै मोजांनिफ्राय मोजांसिन सोलिबोगासिनो दङ दा बिदिनो जों जोंनि संसार जानायनि बेलायावबो बिदिनो एफा एनै राजनितिकनि मानसिफ्रा एफा एनै सहजगिता होबोदों सहजग होबोदों पाब्लिक फोरखौबो बेबादिजोंनो देभेलप्त जाबोनो हमगासिनो दं आरो जोङो दिनै नुनो थांबाय जोंनि आसामाव बारानिफ्राय बारा गुबुन हारिफ्रा साग्लोबसिननो हमबाय मानो होनोब्ला जोंनि लिदार फ्रा थिग नङा जाबाय सैथोजों सोलिला बांसिन मिथ्थाजोंसो सोलिनाय जायो बे रोखोमैनो जोङो जोंनियाव गोबां जेंना सोलिबोगासिनो दं जानायावबोथ' सोलिबोबाय बिजनेस आवबो सोलिबोबाय बा गुबुन हारिफ्रासो बांसिननिफ्राय बांसिन जाबाय बेबादिनो खेति बातियावबो बारा मदद गैला हाल खदालावबो अलसियासो जालांबाय दिनै बितिसि जानानै बे बिबायनायफोरनो दान हरै हरै बेसोरनो लेथ्रा खालामना होबाय बिबायनानै जाग्रा बादिसो खालामबाय नङाब्ला बे क'क्राझार एरिया या सा ज गुबुन हारिफ्रा खमसो जानांगौमोन बेयाव गुबुन हारियासो बांसिननिफ्राय बांसिन जाबोबाय बिनिखायनो आं मोनबा खमायनोथ' बहा हाबावनो जों सरखारा जेब्ला बेयावनो नारसो हरजोब्बायब्ला जोङो बेफोरखौ खुब देरहोनो जोनै जोङो गोबां गियानि गुनि नांगौ लेखा फरा फारसे दावगानांगौ बे शास्त्र' मन्थ्र'फोरखौबो इसे सोलोंनांगौ माबे फर्जायै उन्न'ति खालायनो हानाय बेफोरबादिखौबो जोङो बिजनेस फोरखौबो सोलोंनांगौसो जानानै फैबाय गुबुन हारिजों नङाब्ला जोंनि बर' हारिया लासैनो गोदोसोनाय नारसोजानायसो जा जानोसो हमबाय संख्याया दस्रा गुबुन हारियासो बांसिन जाबाय जोंनि बर' हारियासो खमायनायनिफ्राय खमायबोबाय दे जाबाय